हलो सर नमस्ते

सर आपके होटल में आए हैं हम दो सौ तीन नंबर कमरा बुक किया है उसमें वाईफाई नहीं चल रहा है वाईफाई नहीं चल रहा है यहाँ कित कितनी देर में आ जायेगा सर उसका नाम क्या है लड़का आयेगा ठीक है ओके